गांवांत शिकप आनी शहरांत शिकप हातूंत खूब फरक आसा गांवांत जीं भुरगीं शिकतात तांकां सारकें नेच्युरल एज्युकेशन मेळिल्ले भशेन मेळटा शहरांत कितें क्लासरुमांत वचून बर वर्गांत बी वचून बसलीं बांकांचेर बसलीं टीचर जें कितें बोर्डार शिकयता शिक्षक कितें आसा तें बोर्डार शिकयता तें बरोवन काडलें घरा वचून पाठ करून आयलीं बरयलें तांकां मार्क्स पडले पूण गांवांत कितें जाता नेच्युरली तांकां आजू बाजू नेच्युरल एन्वायर्नमेंटांत तांकां शिकयतात तें तांकां फील जाता आजू बाजूक म्हळ्यार कितें ताका समजा एक समजात झाडा बद्दल कितें शिकयता जाल्यार मास्टर कितें करता ते झाडा कडेन व्हरतलो थंय ते झाडा बद्दल सगळें शिकयतलो दाखयतलो आनी भुरगीं एकामेका कडेन विचार करून विचारून मास्टराक विचारून तांकां ज्ञान कंप्लीट मेळटा नेच्युरल मेळटा कशें दिसता गांवांतलें शिकप खूब बरें शहरांतलें हांव वायट म्हणीना पूण शहरांत मात्शें कमी शिकप जाता बूकवर्म म्हणटा पळय तें जाता शहरांत म्हणजे चडशे बूक फक्त बुकांत बरयलें पाठ करप आनी ते बरप आनी ताचेर मागीर ते मार्क्स पडप आसता